आं प्रेसार कुकाराव ओंखामखौ सामफ्रोमबो संबाय थायो प्रेसार कुकाराव ओंखाम संनायखौ आं गोथावसिन मोनो थौनिफ्राय प्रेसार कुकाराव संनाया गोथावसिन जायो समनि गेजेराव आं ओंख्रिफोरखौबो सङो ओंख्रि संनायावहायबो ना बेदर माबेबा माबेबा ओंख्रि संनायाव गोरा जायो सारायाव संनाया ओंख्रिखौहाय जों प्रेसार कुकाराव संनाया गोथावसिन जायो बिखायनो आं ओंख्रिखौबो समनि गेजेराव प्रेसार कुकाराव संनाय जायो जों बयबो प्रेसार कुकाराव संनायखौ गोथावसिन मोनो